बांद्राय स्क्रिन नायनायनि जाहोनाव गथ'फ्रा दानिया गेलेला होनना आं साना मानोना गथ'फोरा नंगौ बै समावहाय माखासे जिथुनिखि एन्ड्र'यड मबाइल फार्स्ट फार्स्ट ओंखारदोंमोन बे समावहाय गथ'फ्रा गावगावनि गेलेनायखौ खम खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन नाथाय जिथुनिखि दानि जिथुनिखि एन्ड्र'यड मबाइला ओंखारनायनि गोबाव जानायनि उनावहाय गथ'फोरा माखासे बे स्क्रिनावहाय थानाया माने बाग्लायनाय फैबाय दा बे हिसाबै बाग्लायनायजों लोगोसे बाग्लायनायजों लोगोसे गथ'फोराहाय जिथुनिखि खेला धुला गेलेनाय बेखौ दायो बिथांमोनहा प्रेकटिकेलि दायो जों गेलेनाय खेला धुलाफोरखौ दायो फ्राय जोङो नुनो मोनदों माखासे स्क्रिनफ्रावबा माखासे मिडियाफोरावहाय जोङो गोबां प्रेकटिकेलि गेलेनाय खेला धुला बेफोरखौहाय जोङो नुदों दा बेफोरखौ नुनानै दानि जिथुनिखि गथ'फोर बिथांमोनहा मोनसे उत्साह उत्साह मोनदों बा गथ'फोरखौहाय उत्सा होदों दा बेफोरखौ नायनानै गामि दफाफ्राव थानाय जिथुनिखि गथ'फोर गेलेनाय बेवहाय बिथांमोननि जिथुनिखि मिडियाआव नुनाय खेलाफोरनि उत्साहजों बिथांमोनहाबो बा गथ'फोरा गामि ओनसोलावहाय दासिम बिथांमोनखौ फल' खालामनानै जोङो गेलेनाय खेला धुलाफोरखौ जोङो नुनो मोनदों एबा गथ'फोरखौ उत्साहखौ मोननानै बिथांमोनहा खेला धुलायावहाय गोबां बाहागो लानायखौ जों दासिम नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे दायो जिथुनिखि सोरखारनि खिसुमान थांखिफोर बै थांखिफोरावहाय सोरखारनि जिथुनिखि थांनाय जिथुनिखि खेल महारननानो होन दा बेफोराव बेवहायबो सोरखारा जोंनि गथ'फोरखौ गेलेनाय खेला धुलाफोरावहाय माखासे गोबां उत्सा होदों दा बे उस्साखौ नुनानै गथ'फोरा खेला धुलायाव गोबां गोसो होथाबनानै सोलोंनायखौ जोङो दासिम नुदों दा बेवहायो गथ'फोरखौ जोङो गासैबो जोंनि गिदिर गोलाव जायफोर बुजिनो हानाय बेफोर सुबुंफोरा गथ'फोरखौ जोङो खेला धुला गेलेनाय बा जिखुनु खेलायानो जाया दा बेवहाय जाय गथ'फोरा गोसो दङ दा बे गोसो गोनां गथ'फोरखौ जोङो थुलुंगा होनांगौ एबा हेफाजाब होनांगौ अब्लानिया बे गथ'फोरा जोंनि बोसोन एबा गिदिर सुबुंफोरनि जिथुनिखि बोसोन मोनगोन बिथांमोनहाबो खेला धुलायावहाय गेलेनो साहसि जायो साहसबो मोनो आरो बिथांमोनहा बिदि गिदिर मानसिफोरा बा जों गारजेनफोरा बिथांमोनखौ हेफाजाब होयोब्ला गथ'फोरा गेलेनायाव बांसिन साबसिन बोलो मोनो दा बेवहाय गथ'फोरखौ जोङो मोजां बिदि उत्साह बोलो होहोनो हायोब्ला बिथांमोनहा गोजौ लेभेलसिम खेला धुलाफोराव बाहागो लाहैनानै गावगावनि केरियारफोरखौ गथ'फोरा दानो हायो दा बेवहाय जोङो साननो गोरों गोराफोरा गामि ओनसोलाव थानायब्लाबो जोङो गथ'फोरखौ खेला धुलायावहाय जोङो बाहागो लाहोनायखौ आङो सानो बा आङो बाहागो लाहोनो सानो दा बेवहायो जोंनि बोसोनफोर मोनोब्लानो गथ'फोराहाय खेला धुलाफ्रावहाय जाफुंसार जागोन लोगोसे बिथांमोनहा गावगावनि रोंगौथिखौ जों गासैबो सारा बुहुमावनो जोङो दिन्थिनो हायो बेनिखायनो आङो सानो बांद्राय स्क्रिन नायनायनि जाहोनाव गथ'फोरा दानिया गेलेला होननानै आं साना मोनसे समाव जादोंमोन बे नंगौ खिन्थु दायो बेबायदि अबस्थायाव आं गैला होननानै सानो